थाणा में जीअं त गर्मी सर्दी बरसाति टे मूंदूं आहिनि जंहिं महिल हवा जे करे असांखे गर्मिनि में पसीनो बि ईंदो आहे ऐं जीअं त थधिकार हरू भरू हेॾी न हूंदी आहे नोर्मल हूंदी आहे स्वेटर पाइणु जी ज़रूरत न हूंदी आहे ऐं बरसाति जी थोड़ी वधीक प्रॉब्लम थींदी आहे बरसाति में वधीक बरसाति पवणु जे करे गाडि॒यूं बि बंदि थी वेंदियूं अनि लाइटूं बंदि थी वेंदियूं अनि इन करे असांखे थोरी बरसाति जी वधीक तकलीफ़ आहे